गुजरात जो मशहूरु त्योहारु आहे दुर्गा माता जी पूॼा वारो द गरबो नंढा वॾा बुढा ॿार ज़ालूं मर्द नव ॾींहं लगातारि रोज़ु आरती करे गरबो डांस कंदा आइन इहो नृत्य सहुलो बि आहे ॾिसण में बि सुहिणो आहे ऐं मजेदार बि आहे सब माण्हू राति जो गॾजी पंहिंजियूं पंहिंजियूं टीम्स ठाहे पंहिंजियूं पंहिंजियूं ग्रुप्स ठाहे वञी रा डांस गरबा कंदा आहिनि इन खां सवाइ जे कॾहिं ॿिया त्योहार ॾिसजनि त ॾियारी होली त हर कोई मल्हाईंदो आहे पर गुजरात जो गरबो ॿियो जहिड़ो सुहिणो हिते मनजे थो ॿियो किथे न थींदो आहे